हैलो हां जी दुकानदार जी तुं'दे कोला कल्ल असें सेब लैते हे ओह् खराब निकले ओह्दे बिच दा अद्धे अद्धे खराब निकले मगर ओह् मगर ओह् खराब निकले ना बड़े जैदा ते कन्नै होर लैते असें नाशपती लैतियां हियां असें ओह्बी खराब निकलियां हियां अद्धियां नेईं हून कोशिश करो ना ओह्दा पैह्लें ते ठीक दिंदे रेह् ते हून इ'यां लग्गै दा ना थोह्ड़ा ऐहियां खराब आं किन्ने बजे तक्कर औचै तुं'दे कोल अस कोई निं भी चलो दिक्खने आं भी में चार बजे दे बाद औना हां समान लेइयै आई जन्ना फिर ठीक ऐ ठीक ऐ धन्नवाद